हाँ मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से इस्ट्रीमिंग और वीडियो सामग्री जो रहती है तैयार करने के लिए एक जन को प्रभावित करने के लिए जो चीज़ रहती है वो रहती है कि आप किसको देख के प्रभावित हो रहे हो जैसे कि यूटूब में बहुत सारे यूटूबर्स हैं हैं जिनके नाम लिए जाए तो कैरी मिनाटी आसीस चंचलानी ट्रिगर इंसान बीस्ट बॉय शाेब ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के के यूटूबर हैं जिनको देख के लोग प्रभावित होते हैं कि हाँ हम भी ये चीज़ कर सकते हैं और यही चीज़ हमारे घर के लिए भी फायदेमंद रहेगी क्योंकि इस आज के समय में देखा जाए तो ये एक ऐसी ये एक ऐसी जॉब कहा जाए या फिर ऐसा एक अनुभव बन बन चुका है आज के समय में जिससे लोग घर बैठे कमा भी रहे हैं उनकी कि पूरे समाज में इज़्ज़त भी रह रही है और बहुत सारे लोग उनको जान भी रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं पहले के ज़माने में देखा जाए तो ये सब चीज़ें कोई मायने नी रखती थी कि अगर कोई बंदा सा ये कर रहा है कि बोलेगा कि मैं यूटूब कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तो लोग ऐसे देखते थे कि भाई बेराेज़गार है वो बंदा पर आज के टाइम पे अगर वही बंदा बोले कि हाँ मैं यूटूबर हूँ मैं ये कर रहा हूँ अपना घर चलाने के लिए तो तो लोगों में एक इज़्ज़त रहती है उसके प्रति कि हाँ नई भले ही यूटूब कर रहा है पर कमाता होगा ये अच्छा खासा तो ये आपको अनुभव उससे मिलता है आपको वैसे मिलती है कि आप किसको देख के और क्या बना रहे हो ये ये ज़रूरी रहता है